हलो नमस्ते कहिए जी हाँ बिल्कुल हाँ जी

अच्छा दर्शन के लिए अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

बिल्कुल उपलब्ध है हाँ बिल्कुल

आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बुकिंग करा दीजिए आप एडवांस दे दीजिए चार्ज उसका ये रहेगा आपको दस हज़ार रुपये उसका चार्ज रहेगा दूसरा सेवन सीटर बिल्कुल रहेगी आप आराम से जा सकते हैं ड्राइवर हमारा बिल्कुल अच्छा चलाने वाला है काफ़ी पुराना है तो उसकी कोई टेंसन लेने की ज़रूरत वो नहीं है ज़रूरत आपको दस हज़ार आपको हमारा चार्ज देना पड़ेगा लेकिन तीन चीज़े ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको दस हज़ार हमारा जो चार्ज रहेगा बाक़ी जो ऊपर का रहेगा जैसे टूट फूट गाड़ी की या चालान है ना या फिर उसका कोई वो होता है क्या नाम से तो ये सब तीन चीज़े आपको याद रखना पड़ेंगी

नहीं नहीं और कुछ नहीं देगा देना बाक़ी आपको ध्यान रखना है ठीक है हाँ बस इन चीज़ों का ध्यान रखना बाक़ी आपके लिए गाड़ी बिल्कुल उपलब्ध है आप एडवांस दे दीजिए थोड़ा बहुत जो लगता है एडवांस बिल्कुल आधा एडवांस जमा कर दीजिए आप के पास गाड़ी पहोंच जाएगी हमारा ड्राइवर पहुंच जाएगा आप विशेष ध्यान रखिए गाड़ी का और आराम से जाइए ठीक है हाँ और चार्ज हमारा वो रहेगा बिल्कुल चालान का टूट फूट का और टोल टैक्स ये तीनों चीज़े आपके ऊपर रहेंगी ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना आप ठीक नहीं ड्राइवर बिल्कुल बहोत पुराना ड्राइवर है बढ़िया ड्राइवर है आपको कोई परेशानी नहीं आएगी बक़ायदा आपको घुमा देगा जहाँ से जहाँ तक के आप बोलोगे वहाँ तक आपकी गाड़ी बिल्कुल पहुंचेगी ठीक है ठीक है ओके ना ना ना ऐसा नहीं है ऐसे ड्राइवर हम रखते ही नहीं है ऐसी मुसीबत नहीं पालते क्योंकि हम बाद में कोई समस्या खड़ी हो ठीक है ना बढ़िया बुज़ुर्ग आदमी है अच्छा आदमी है ठीक है आप उसकी टेंसन ना लें ठीक है गाड़ी हो जाएगी

बिल्कुल हम मैसेस कर देंगे सेंड कर देंगे आपको पता ठीक है आप पता ले लेना उसी पते पर आप बिल्कुल गाड़ी पहुंच जाएगी हमारी और आप उसी पते पर हमारा एडवांस सेंड कर दीजिए ठीक है फोनपे कर दीजिए ठीक है ठीक है ओके ओके